لکھائی کرنے کے لیے قلم آرٹ کی کاغذ اور قلم کا ہی استعمال کرتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کاغذ اور قلم کا استعمال کرنے سے جو ہے وہ رائٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے ہماری رائٹنگ اسکلس جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہیں رائٹنگ اسپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے تو اس لیے میں آج بھی لکھائی کے لیے قلم اور کاپی کا ہی استعمال کرتی ہوں اور آج آج کل کے دور میں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اب کاپی اور کتاب وہ قلم اور کاپی کے کو چھوڑ کر لیپ ٹاپ اور موبائل کا اس پہ لکھنا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس پہ لکھنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے